हाँ मुझे पौधों में काफी इन्ट्रष्ट है और मुझे पौधे लगाना भी खूब अच्छा लगता है मैंने अपने घर में खूब अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे हैं मैंने बागवानी भी की है तो मुझे हरियाली बहुत पसंद है और मैंने अपने टेरिस पर इस एक कोने में काफ़ी अच्छे पौधे लगा रखे हैं जिसमे अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं और खूब अच्छे हरे पत्ते वाले जैसे मनीप्लांट हो गया तो मनीप्लांट मेरा फेवरेट है जिसे मैं हर जगह लगाती हूँ अपने घर में काफ़ी अच्छे अच्छे गमले ले रखे हैं मैंने उसके लिए और खूब अच्छे पौधे होते हैं तरह तरह के जैसे मोगरा हो गया और रोज़ है तो उनके फूल काफ़ी अच्छे लगते हैं हम लोग